हैलो ओला ऑटो मूंखे सुमरु सत्रहीं जुलाई अमरनाथ शिव मंदरु वञिणो हुयो सुबुह नवे बजे त तव्हां पूरे नवे बजे मुंहिंजे घर हेठि यू एम सी जे साम्हूं प्रिया अपार्टमेंट में अची वञिजो